दिक्खो जी जेल्लै बी कुसै मुड़े कुड़ी दा ब्याह् होंदा ते जेह्ड़े कुड़ी दे मां प्यो न ओह् चांह्दे न कि अ साढ़ी कुड़ी दूए घर अगर जा दी ऐ ते उसी अस मतलब कुछ अपनी तरफ दा कुछ तोह्फे देचै जेह्दे कन्नै मतलब ओह् अपनी जेल्लै नमीं लाईफ स्टार्ट करा दी ऐ ते उस लाईफ च उसी थोह्ड़ी दिक्कतां घट्ट आन अज्ज तुस दिक्खो अगर कुड़ी दा ब्याह् होएआ ते ओह्दे हस्बैंड ने जां ओह्दे मतलब जिस फैमली च ओह्दा ब्याह् होआ दा उ'नें बी ते ओह् सारियां स्हूलतां रक्खी दियां गै होनियां लेकिन एह् ऐ कि चलो मां प्यो दी इक इच्छा होंदी कि अस अपनी कुड़ी गी कुछ ना कुछ देचै जेह्दे कन्नै ओह्दी लाइफ असान होऐ असान दा मतलब एह् निं ऐ कि मतलब उसी कुसै ने आक्खना ऐ कि भाई तूं किश लेइयै आई जां नेईं आई एह् डौरी आह्ली जेह्ड़ी प्रथा एह् मुक्की दी हून बड़े सारे लोग मतलब हैन जेह्ड़े मतलब जेल्लै अपने मुड़े दा ब्याह् करदे ते कुड़ी ओह्लें गी आखदे कि भाई असेंगी कक्ख निं चाहिदा ठीक ऐ ते ना अस कोई उम्मीद करा ने साढ़े कोल सब किश ऐ लेकिन फिर बी मां प्यो जेह्ड़े हैन ओह् अपनी कुड़ी गी मतलब गैह्ने लत्ते एह् सब चीजां जेह्ड़ियां न ओह् उसी दिंदे न ओह् अपनी मर्जी कन्नै ते कुड़ी बी जेह्ड़ी ऐ ओह् जेल्लै अपने घरा दा जंदी मतलब घरै आह्लें दी कन्नै इन्नी अटैचमैंट होंदी ओह्दी ते चलो उसी इ'यां लगदा ऐ मेरे घरै आह्ले अगर मेरै आस्तै किश करा दे ते चलो मतलब कल गी कुदै मिगी जरूरत पौग ते इ'यै चीजां मेरे कम्म औंनियां न ते बड़े सारे गिफ्ट जेह्ड़े कुड़ी गी लोग दिंदे न मतलब ज्वैलरी होई कोई इलैक्ट्रानिक ऐटम देई ओड़दा कोई जियां रिश्तेदार ऐ ओह् वाशिंग मशीन देआ दा कोई मतलब ऐल ई डी जां टी वी देआ दा मतलब ओह् सारी चीजां ओह् अपने मतलब फाईनैंशल कंडीशन दे स्हाब कन्नै जां हैसियत दे स्हाब कन्नै कुड़ी गी गिफ्ट करदे ते केईं जेह्ड़े रिश्तेदार होंदे ओह् मतलब सगन पाई जंदे सगन च मतलब तुसेंगी मतलब जिन्ना बी होऐ उंदी यथा शक्ति दे स्हाब कन्नै जेल्लै आंदे सगन दा मतलब एह् निं होंदा कि ओह् बी डौरी ऐ मतलब एह् हिन्दू प्रथा इक ऐसी ऐ कि भाई जेल्लै बी कुसे दे घर कोई चंगी माड़ी किश होंदी ते जेह्ड़ा बी मिलने गी औंदा हा ते ओह् किश ना किश देई गै जंदा हा कोई फरूट देइयै जा दा कोई सब्जी लेआ दा कोई राशन लेआ दा मतलब यथा शक्ति ते केईं जेह्ड़े जि'नेंगी मतलब टाईम नेईं लगदा एह् चीजां लेआने दा ओह् आई जाइयै कोई मतलब माली मदद करी ओड़दे हे ओह् थोह्ड़े हारे किश पैहे देई ओड़दे हे कि चलो मतलब बाकी सारे ते सब कुछ देआ दे थोह्ड़े पैहे बी देई ओड़ने आं पैहें कन्नै केह् होंदे कुछ जरूरत दियां चीजां किश ऐसियां होंदियां कि तुस बजार जाइयै आपूं बी खरीदी सकदे ओ ते एह् मतलब डौरी जेह्ड़ा ऐ एह् मेरे स्हाब कन्नै ते बड़ा गल्त नांऽ दित्ते दा मतलब हून लेकिन एह्दा मतलब एह् नि ऐ कि सारे गै लोग बड़े अच्छे न केईं लोग ऐसे बी हैन जेह्ड़े मतलब उम्मीद करदे कि भाई साढ़ा जेल्लै ब्याह् होग ते असेंगी मतलब कुड़ी आह्ले किश ना किश दाज देङन ठीक ऐ नी ते ओह् केह् करदे अगर उं'दे मूंह मंगी चीजां नेईं थ्होन ते ओह् मतलब कुड़ी गी बड़ा तंग बी करदे ते ओह्दे च बड़ी सारी असें मती सारियां स्टोरियां बी सुनी दियां क्हानियां बी सुनी दियां कि सस्स जेह्ड़ी ऐ अपनी नूंह् गी तंग करा दी मरहाज जेह्ड़ा ऐ ओह् अपनी लाड़ी गी तंग करा दा ते पर एह् ऐ कि मतलब इक हत्थ च सारी उंगलियां बराबर नेईं होंदियां मतलब अच्छाई ते बुराई जेह्ड़ा ऐ एह्दा इक संतुलन बने दा गै रौंह्दा ते मतलब अच्छाई जेह्ड़ी ऐ ओह् बुराई जे उप्पर पार पाई गै लांदी ऐ